हेलो हम पूर्णिया जिलासँ आयल छी अररिया जिला अहाँ अररिये जिलामे छियै ने हँ हम पूर्णिया जिलासँ आयल छियै हमर नाम भेल रूबी कुमारी जे कि हम यहाँके थोड़ा बहुत जानकारी लै लए चाहय छियै पढ़ाइ करय लए अइ लए छी अहाँ बताबय सकय छियै केहन पढ़ाइ होइ छै एतऽ हँ नहि तऽ अहूँ लड़की छियै हमहूँ लड़की छियै एहि खातिर पुछय छी बढ़िआँ पढ़ाइ होइ छै कतय होइ छै बढ़िआँ पढ़ाइ जहाँ हमरा बढ़िआँ लागतय अहाँ बताबय सकय छियै अहाँके जानकारी होयत ने अहाँके किया तऽ अहाँ अररिये जिलासँ छियै अहि खातिर हम तऽ दोसर जिलासँ आयल छियै अहाँ बतेबय हमरा उ मास्टर बढ़िआँ छै ओकरा नाम पढ़यके छै एतय रूम बढ़िआँ मिलय छै अहाँ बतेबय तब हम जानकारीके साथ हम ओतऽ रहबय

सब चीजके सुविधा बढ़िआँ छै ने पानि खाना पीना भेलय लड़की सब जेना कऽ रहय छै अकेलो रहतय तऽ कोनो दिक्कत नहि होतय कोनो गुण्डागर्दी नहि होइ छै

ठीके छै तब हम आयब रहय खातिर हँ हँ बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ होइ छै ने किएक तऽ हम नहि जानय छियै ने हम तऽ नया जिलासँ आयल छियै ठीके छै तब राखय छी